अ हेल्ल' नोंथां अ अ बबेसिम फरायखो नंगौ आच्चा अ आं दा एम ए फरायगासिनो दं

आङो बै गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि उनाव आरो पि ओइत्स दि लानो थाखाय टार्गेट दङ आरोखि अ ओमफ्राय पि ओइत्स दि इउनिभार्सिटि बेवहायनो दङ बेयावनो फरायनो बेयावनो लानोसै औ अ नोंथाङालाय मानोथो स्थप माने द्रप खालामखो

अ औ

औ अ नोंथाङाबो दा माबायाव आइद'लाव लायोबा हागोनथ' एम ए खौ आइद'लाव लाग्रोदो औ बे आइद'लाव लादो

औ औ माने सेम कुवालिटि नालाय आइद'लाबो भेलु दंसै फरायदो अ

अ फंबायफोरालाय मा मा फरायखो औ अ आच्चा आच्चा

अ आं गुवाहाटिआवनो थायो हस्टेलाव थायो अ ओमफ्राय गोबां नाजागासिनो दं आरोखि स्मार्ट स्मार्ट गथ'फोर दङ औ दे नोंथाङाबो जेननो नाङा नाजादो फरायबावनो औ अ औ दे दे दे निस्सय आं साक्सेस खालामथारगोन अ अ अ दे होनबा गोजोननाय थाबाय दे दोननोसै होनबा औ दे